हम प्रिंट के लिए टेलीविज़न में रेडियो स्टेशन में मीडिया के लिए अगर हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं तो वह बिना त्रुटि हो के हो मतलब त्रुटि नहीं होनी चाहिए अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए हमें उसके लिए शुद्ध स्पष्ट देवलिपि देवनागरी की जो भाषा है हिंदी हम उसका प्रयोग करते हैं